औ औ

ए अ' आं होनबालाय बुहुलाव सोरनिखौबा नायनानै सुफ्लांबाय दां आंनो नों लाबोफिनदो माबाखौ नोंनि गस्लाखौ आमफ्राय आङो सुनानै हरफिनसै मोजाङै नायनानै बोरै मानसिफोरनि बुरजा होफैनाय दंमोन नालाय लिरनाय नायनाया माबा जादों दां बुहुल जादों आंना औ मा नोङो बे गस्ला फोरखौ लाबो फिनदो आमफ्राय बे जाथाराबा आं नोंनो गोदान बायनानै हरफिनसै सुनानै जागोन ना नोङो दे दाहाय फोरबो लाबो जागोन बेलासियाव सोलाबबा आङो मोजां नायनानै सुनानै हरफिनसै नोंनो औ गाज्रि मोननांला आरो बोरैबा बुहुलाव जाफ्लांबाय दां औ औ औ एबार मोजां नायनानै सुनानै हरफिनसां दे नों लाबोदो

मोनफिनगोन मोनफिनगोन नों दायो सोलाबबा बेलासि आव फैबा आं गोदान खालामनानै गाबोन फोरोंनो रिथार्न खालामफिनगोन दे जागोन ना औ औ औ आङो होमबालाय मोजां सुनानै हरफिनसै एबाराव आं बिदि बुहुल खालामला औ ए खेवनानै बानाय फिनजोब नांसिगोन बेखौ औ मोजां बानाय फिननां सिगोन नायनानै औ होनबा नोङो दायो दायो लाबो बानो जाबाय बेलासियाव लाबोदो औ औ होनबा गाज्रि मोननांला आरो बुहुल जाबाय बा औ बिदिनो जाफ्लाङो औ दे दे

औ दे औ दे औ दा बेलासिआव लाबोदो औ दे औ